السلام علیکم مچھلی بیچ رہے ہیں آپ اتنا مچھلی کیسے جائے کیا سو روپئے سات سو روپیہ کے جی تو ملبے ہی کرتا ہے پانچ سو روپیہ دیجیے گا کے جی کتلا کیسے ہے کتلا مچھلی ادنا نہیں کتلا چار سو لگا دیجیے ساڑھے چار سو ریہو کیسے ہے ہوں دو سو لگا دیجیے زیادہ لیں گے

ٹھیک ہے یہ رہنے دیجیے اور جو ہے اور کون کون مچھلی ہے نہیں نہیں وہ نہیں لینا ہے ہے کیسے کے جی تین سو لگا دیجیے ہوں اور کون کون مچھی ہے وہ نہیں لیتے ہم جی کتلا اور ریہو دونوں لینا ہے